औ हेलौ औ मैया नोंथांनिफ्राय आं स्क्रु ड्राइभार लाबोदोंमोन

मोजांबो नुदोंमोन दामखौबोथ' गोबाङानो लादों दा न'आव लाबोनानै इउस खालामबाय बाहायनायाव माथो हेन्द हमग्रायानो गबायथायो आरो लाइटखौ टेस्ट नायग्रायावबो बै दि लाइट दि जोङोना औ बेबो लाइटआबो जोङा माथो जोङा माने दा मा खालामनाय मोजां जागोन बेथ' ओरैनोथ' दामबो लाबाय ओमफ्राय दा गोदान मोनफिनगोना मोनफिना जोंथ' मोजां होन्नानै लाबोबाय प्रडाखखौ दा बिदिनो न'आवथ' इउस जाफैयासै खन्नै ना खनसेल'सो बाहायजादों बिनि उनावथ' बाहायजायासैनो बे हमग्रा खिनियानो गबायथायो लाइटआबो जोङा